बे रंजानायाथ' जाबाय सिगांथ' जोंहा बैसागु बैसागुफोराव मोसायोमोन बैसागु मोसानायाबो मा सिगांनिया खाम सिफुं ज'था बेफोरजोंसो मोसायोमोन हारमुनि दामना थरखा दामना दानियाथ' बेबायदि मोसानाया नुला दानिया स्टेज बानायो स्टेज बानानानै फांसन गिदिर गिदिर खुङो खुंनानै रंजायो गोजान गोजाननि आलासिफोर लिंहरो लकेलनि लकेलफोरनियाबो मोसानो हायो रंजानाय बाजानाया सिगांनिया जाबाय मालाय ज' जयै बोराइ बेन्थ' रंजा गेदेर उन्दै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै मोसायोमोन मोसानानै बिदिनो रंजा बाजा ज'यै माबाबाय आरो ओंखारनानै गामियैनो खुसियैनो मोसाबाय उन्दै गेदेर मोसानानै बयबो रंजायोमोन आरो बोराइ बेन्थ' बैसागु होनबाथाय मा बैसागु होनबाथाय बर'फोरनि मोनसे फोरबोखा नालाय दामनाय देनाय मोसानाय सिगांनि बोराइ बुरै दाथ' बिराथ खुगा मेथाइ खुगा मेथाइ खनै खनै मोसायोमोन रोजाबोमोन सोरबा बेवाइखौ लानानै एदावो सोरबा फिसौफोरखौ लानानै एदावो सोरबा गथ' ग'थाइखौ लानानै एदावनानै रोजाबलाङोमोन आरो मेथाइ खनलाङोमोन बेनि बेनि उनाव बयबो एदावलायनाय जंखायलायबाय थारमानि बोसोराव खनसेल' बैसागु मोसायोमोन नालाय बैसागु मोसानो मोनोमोन नालाय बयबो बैसागु फैबा गोसोफ्रा खुसि जाजोबो बिफां लाइफां दाउसिन दाउला गोदान महर लाजोबो ना गोदान बोसोरनि गोदान महर मुस्रि लाजोबगोन दानिया जाबाय आरो बैसागु फोरबोबाबो सिरि सिराइ गावबा गाव जाजोब्बाय मायावबा फांसन गिदिर लाबोयो मायावबा स्टेज माबा लाबोयो सोरखौबा एकट्रिस एकटरफोरखौ लेंहरो एक्टर एकट्रिसआ भिडिअ' रेदिअ' टि भि फोरनि गोजा जों नुयो आरो कम्पिउटार ओमफ्राय दाथ' आरो इउटुब नुयो मा नुयो बेनिफ्राय जों बायदिसिना माबायो आरो आं थांनानै मोसायो मुसुरो सोरबा बागुरुमबा मोसायो सोरबा ओरैनो सेंग्रा सिख्ला माबानाय मोसायो लोगो लायै लायै मोसायो आरो दानि गथ'फ्राबो मोसाोय दाथ' आरो टि भि दङ टिभिफ्रावबो नुयो रेदिअ' सिगांनो रेदिअ'फोरजों खोनायोमोन आरो उमुख उमुख रोजाबदों उमुखआ मोसाफैदों उमुख फैनानै माबाफैदों बिदि होनलायलायोमोन आरो रेदिअ'बो गैलांला दा टिभिआनोसै आरो मबेलआनोसै आरो कम्पिउटार जुगानोसै आरो बेनोसै जोंनि माबानायफ्राबो गोदान गोदान जालांजोब्बाय मोनसेनि उनाव मोनसे मा बेफोरनो जोंनि गोदोनि मोसानायजों दानि मोसानायजों बिराथ माबाना रंजा बाजा जोंथ' आरो जि मोसायो मागो दमासि बैसागु मागोफ्रावबो मा माबाफ्रावबो बिराथनो माबायो आरो बेलागुर सावनायजों रंजाखाङो मोसाखाङो मालाय ओइ जोंनि माबायाबो मागोआबो मोनसे फोरबोआनो बेलागुर सावनाय माबा सावनायनि बेलागुर सावनायनिफ्राय जाजेनना फिथा जानाय फिथा बानायनाय न' बां सुनाय सिबस्रांनाय बेफोरनोसै बिराथ खामानि मोजां जायो मागो दमासि माबा बैसागु बोथोराव रंजानाय बेनोसै आरो